हमारे जबलपुर जिले में बहुत सारे स्थानीय आवास हैं जैसे कि छोटे कमरे हो गए पूरा घर हो गया फ्लैट में हो गया हॉस्टल हो गया ये सब हमारे जबलपुर में है अब इनका जो पैसे होते हैं रेट होता है तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जगह कौन सा है एरिया कौन सा है जैसे अगर हमारा जगह है गोरखपुर या विजयनगर या सदर में तो वहाँ पे हो सकता कि एक कमरे का जो पैसे हैं वो आठ हजार से लेके दस हजार तक हो और वही चीज अगर हमारे आधारताल साइड या बाहर आउटर स्पेस में हो तो वो पैसे कम हो जाते हैं कितने कम पाँच हजार से छः हजार तक में आ जाते हैं अगर ये हमारा जो रेंट का सिस्टम है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह में रहने वाले हो या आपको कौन सी जगह चाहिए अब आपके जो आय होती है उसे हिसाब से आप अपना डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ रहना है आपको पोश एरिया में रहना है कि आपको खाली जगह में रहना तो उसे हिसाब से आपको पूरा घर का देखना पड़ता है